औ हेल' ओइ सालथै नैलै गरमाव मा खालामनो मा मानो एरैनो दंलाबायगासिनो दं नोंहालाय हाह जिरायनानै सोर सोर दं ओइ नोंसिनाव जे दंना गैयालै जे जे जे लानानै फैलाय गरमाव मा खालायबाय थानो ब्रा लाना फै सोरना बे खा खाथिफ्राव गैया रावनावबो आव बेखौ लाना फैलाय आव

ए बैनिया दे बेजों बारा मोनालै एरै खर'जोंसोसो थांनांगोन एजों बारा गैया नाया आव आव दे खबाय नांलाया प्लास्टिकफ्राउनो जायो लै प्लास्टिकफ्राउनो जायो खबाया दिगदारसो जायो खबाया हाह खबाय खबायानो बायनायसोमोनलै जोंना नोंसिनाव दंबा लाफादो आव दे दे मनाखौनो लाबोदो होमबालाय

थाब फै थै थाबफै दा माला नै टाइम आ गैबावला सो मोनालायलांसैसो थाबफै दे ना सोरखौबा लाबोफानो नागिरदों नामा नोंलाय सोरखौबा लाबोफागोन एह हारसिङै फै नाखौनो मोन्नो नागिरालै दा रान्नायफ्राव डिस्टार्ब जागोन